کاروبار شروع کرتے وقت دیہی لوگوں کو کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے منظوری اور اقسام کی امور حاصل کرنا پڑتا ہے جو علاقائی حکومتوں سے منظوری حاصل کرنے کے لیے درخواست دینا ہوتا ہے کاروبار کے لیے بنیادی ذر مبادل کی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ منصوبے کی زمین کارخانے کی عمارت اور مالی وسائل منصوبے کی تخمینی لاگت کاروبار کی تخمینی لاگتوں کو درست طریقے سے حساب کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ پیش گوئی فلاحی منصوبے کیا جا سکیں کاروبار کے لیے مصنوعات کو تقسیم کرنا اور بازار میں پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے کاروبار کو شروع کرنے والوں کو کاروباروں کے اصول اور تکنیکوں کی تعلیم دی جانی چاہیے کاروبار کی شروعات کے لیے مالی سہولت فراہم کرنا اہم ہوتا ہے جیسے قرضوں یا حکومتی اسکیموں کی صورت میں تسہیلات بازار کا تجزیہ کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ مناسب مصنوعات تیار کی جا سکے اور منافع حاصل کیا جا سکے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے نئے بازاروں کی طرف رجوع ہونا اہم ہوتا ہے موازنے کے لیے تکنیکی تربیت کے مواد فراہم کرنا اہم ہوتا ہے تا کہ کاروبار کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں یہ تمام عوامل کسانوں اور دیہاتی کاروبار کے لیے اہم ہیں جو کاروبار کی کامیابی میں مدد فراہم کرتے ہیں